जोंनो बागान बनायनायाव आङो बिराथ मोजां मोनो माने बिबार बिबारखौथ' आं बिराथ मोजां मोनो जे माने बिबारा बेथ' नायनोबो समायना आरो बेखौ गायोबाना न'फोरखौबो जि मोजां नुखायो आंथ' लामायाव गायखागोन दायो बिबारा एसां माने गैया लामायाव दायो बिराथ मोजां गायगोन आरो माने बिबार गायबा न'फोराबो बिराथ मोजां समायो आरो बिबारखौथ' नांखागौ बिदिनो सोरबाफोर हाबा आरि जायोबा हाबा जायोबा बिबार माला सुनो थाखाय नांगौ जायो आरो हौवा गोदान हिन्जाव गोदाननो सारनोबो बुहुथ बिबार नांगौ जायो फुल फुल दंफां बिबार गासिबखौबो नांगौ जायो बेनिखायनो बिबारखौ आं गायनो मोजां मोनो ओमफ्राय बिराथ मोजां मोनो आरो गावनोबो ओमफ्राय नायनोबो समायना नुयो ओमफ्राय आरो फुजा होनाय मानायावबो नांगौ जायो जोंनियाथ' जेनेबा बिबार बाथौ नालाय फुजा होनायाव इसोरखौ सिबिनायाव बिबारखौनो बाहायनाय जायो बेनिखायनो बिबारखौ गायो ओमफ्राय आरो न'खौबो समायो लामा सामायाव बिबार नुबा बहुथ मोजां नुयो बेनिखायनो बिबारखौ आं गायो बिबार बागान खालामनो मोजां मोनो आरो गुबुन मानसिफ्राबो बिबार थायोब्ला समायना नुयो न'फोरखौ ओमफ्राय फुजा होनाय आरो हाबा बिदिनो बुहुत खामानियाव होयो नालाय बिबारा समायनायावबो होयो बिनिखायनो आं बिबारखौ गायो आरो गायनो मोजां मोनो आरो मेगं थाइगं मेगं थाइगंखौथ' नांगौ जाखायो मेगं थाइगंफोरखौबो जेनेबा मोनजायो फान्नोबो मोनो आरो नांगौ जाखायो मेगंखौ मेगंफोरखौबो आं मोजां मोनो गायनो दंफां लाइफां मेगं बिबार माने गासिबखौबो मोजां मोनो आरो गायनो मेगंखौथ' गायबानो मोनजायो नालाय गाव गावनो मोनजायो गायबानो आरो फान्नोबो मोनो ओमफ्राय नांगौबो जायो बायनोबो गयो मेगं गायोबा मेगं गायना फिथाइ थायोबा बुहुत मोनजायोबो आरो आरो गुबुनफोरनोबो हरनो हायो दंफां लाइफांफोरखौबो गायबा बारिफोराव मोजां नुयो गय गायबाबो फिथाइफोर मोनजायो फान्नोबो मोनो आरो दंफां गायोबा दंफाङाथ' नांखागौ बारिफोराव दंफां थायोबा मोजां जाखायो आरो गोबां खामानियावबो होयो दंफाङा न' लुनाय बा बन बायदिसिना गोबां खामानियाव होयो नालाय दंफांफोरा ओंखायनो दंफांफोरखौबो गायनांगौ दंफांखौबो गायो मेगंफोरखौबो फोयो बिदिनो मेगं जानो थाखाय फुल फुलखौबो नांगौ फुजा होनाय मानाय बुहुत खामानियाव होयो आरो बेनिखायनो आङो बागान दंफां बागान बनायनोबो मोजां मोनो गायनानै आरो फुल बागान बेफोरखौबो गायनो मोजां मोनो मेगं थाइगं माने सब मोजां मोनो आरो गायनो बिबारखौ न'नि समायनाय आरो फुजा होनाय बायदिसिना गोबां खामानियाव होयो बिबारा बिनिखायनो बिबार बागान खालामनो आं मोजां मोनो आरो मेगं थाइगंखौबो जानाय फान्नाय माने सोब खामानियाव होयो नालाय ओंखायनो मेगंखौबो मोजां मोनो आरो गायनो जाबाबो जायाबाबो आमफाय दंफां लाइफां बेखौबो खामानियाव होयो बिनिखायनो गायो बागान बानायो बेनोसै